मां पंहिंजे घर वारी सां लोनावाला घुमणु वियमि बरसातियुनि में ऐं उते असांखे ॾाढो मज़ो पियो अचे ऐं उते असां गरम गरम पकौड़ा चांहि पीतिसीं ऐं जें माल उते मथां सिजु मथे चढ़े पियो त ॾाढी सुठी हुई ऐं ॿियो हुते ॾाढो असांखे मज़ो पियो अचे ॾाढी र रौनक पई अचे